राजस्थान में व्यवसाय विकास करने के लिए बहुत ही योजना बना रहे हैं और उसमें हम देख रहे हैं कि कई संस्था हैं जो उसमें आगे आकर काम कर रही है इन योजनाओं में सभी को लाभ दिलवाया जा सके और सबसे बड़ी बात है उनके व्यवसाय का विस्तार किया जा सके इसलिए उनका सबसे अच्छा प्रबंधन किया जा रहा है और हम देख रहे हैं कि एक सामान्य स्तर के लोग गरीब स्तर के लोगों को रोज़गार उपलब्ध करवाया जा रहा है सरकार के द्वारा यह बहुत ही उच्च स्तर पर काम किया जाता है जैसे वो मज़दूरों को मज़दूरी देकर उनका पालन पोषण करने पर कुछ न कुछ उनको काम देते हैं ताकि उनका विकास हो सके ओर इस तरह से देश का भी विकास होता है और मज़दूरों को भी खाना पीना मिल सकता है तो इसलिए उनके व्यवसाय में विकास किया जा सके ऐसी योजनाएँ का भारत में राजस्थान में खूब निर्माण हो रहा है जिससे उनको लाभ मिल सके